आप क्या आप हॉस्पिटल से आप क्या हॉस्पिटल से बोल रहे हो रतनलाल जी हाँ सर मैं ये कह रहा था कि वो मेरे वो पापा जी को आँखों का ऑपरेशन करवाना था तो वो उसके लिए हमने पहले भी मैंने दिखाया था आपको ठीक है तो आपने कहा था वो उनको हार्ट की प्रॉब्लम है तो उनके वो ब्लड पतले होने वाली दवाई चल रही थी तो हमें काफ़ी दिनों से आपने कहा था कि उसको बंद कर दीजिए उसके बाद उनका ऑपरेशन हो पाएगा तो मैंने काफ़ी दिनों से अभी दस दिन से बंद रखी है अभी दवाई तो अभी हम कब आएं ऑपरेशन करवाने के लिए कब आ सकते हैं

उनकी एज है सर फोर्टी सेवन

अच्छा अच्छा तो अभी आप दस दस बारह दिन तक बाहर हैं तो आप वापस कब तक आएंगे क्या कौन सी डेट तक आ जाएंगे अच्छा तो पच्चीस तारीख पच्चीस तारीख को उनको फिर उनको उनको ले कर आएंगे फिर और जो भी है उनकी रीडिंग आप को सेंड करेंगे ठीक है और फीस वीस कितना क्या खर्चा आएगा ऑपरेशन में ठीक है अच्छा

ओके अच्छा है तो फिर हम पच्चीस तारीख को फ़िर हम ले के आएंगे वहीं पर सारी बाकी चीजें वहीं पर डिस्कस करेंगे ओके